ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت طرح کے فن پائے جاتے ہیں ہندوستان میں طرح طرح کے فن کار رہتے ہیں اور اپنے فن کے ماہر رہتے ہیں جیسے کہ قالین کی بنائی کلہن قالین کی بنائی ہندوستان میں بہت وقت سے چلی آ رہی ہے اور اس کے یہاں پر بہت اچھے اور بہت ماہر فن کار رہتے ہیں ہندوستان کے اندر کڑھائی کڑھائی بھی ایک دور سے چلی آ رہی ہے اور یہاں پر بہت اچھے سے بہت اچھے ہاتھ بہت اچھے ہاتھ سے کڑھائی کرنے والے فن کار موجود ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہاتھ سے مٹی کے برتن بنانے والے لوگ بھی موجود ہیں جن کو ہم کمہار کہتے ہیں اور جو کہ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کچھ قبائلی گروہوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی گھاس پھوس گھاس پھوس سے کچھ ڈیزائین بنانا یا پھر کھجور کی پتیوں سے چٹائی بنانا پنکھے بنانا جیسی کلا ان کے اندر پائی جاتی ہے اور جو کہ بہت ہی خاص ہوتی ہے اور کیوں کہ یہ سب کو نہیں آتی تو ہندوستان کے اندر ہندوستان کے اندر سے یہ یہ آرٹ ناپید ہوتی جار ہی ہے جس کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے